बड़े पक्षी ऐ जेह्ड़े साढ़े इध्दर मतलव ग्रांऽ जियां बी लब्भी सकदे जियां कि काले काऊए होईये ठीक ऐ नी जियां चिड़ियां होई गेईयां जेह्निक्की निक्की चिड़ियां बड़ियां लब्भदियां ते मेरी मिगी खासकर ते कबूतर शैल लगदे जेह्ड़े कि बड़े गै शैल होंदा रंग च चिट्टे होंदे ते ओह् हर जगा लब्भदे गै लब्भदे ऐ जियां थोआड़े घर उच्चा घर ऐ थोहाड़ा न उत्थैं लब्भदे ऐं उत्थैं घोंसला जमाईयै बैट्ठे होंदा ऐं ते मिगी कबूतर बड़े सोह्ने लगदे ऐं ते इयां जियां कि सस जानने होन्ने ऐं कि अस कक्ख बी उनें ई पाग्गे ना उनें साढ़े कन्नै गिज्झी जाना क्योंकि जेह्ड़े पक्षी होंदे ना बड़ा इयां प्रेम आस्तै होंदे इनें प्रेम करो ते बड़े खुश होंदे न इनें अस दाना पानी पाग्गे ते एह् जीबत रौंह्गन हैना इन्नी गर्मी च इनें कोन देना बचैरें एह् उड्ड बी नी सकदे एह्डै एह्डै दूरा उडदे ठीक ऐ ना ते फिर जिसलै इनें प्यास लगदी ते ओह् उप्पर गै मरी जंदे ते इंदै आस्तै बड़ा जरूरी ऐ कि इनें अस पानी बी देचै ते मिगी ते सब तो शैल कबूतर लगदे कबूतर बड़े सोह्ने होंदे ते साढ़े इंडियां च ते बत्थेरे लब्भदे ऐं बड़े बड़े कौए होंदे ते चिड़ियां होंदियां निक्कियां निक्कियां तोते होंदे ओह् बी बड़े सोह्ने होंदा तोते तोते ते मिगी बड़े गै शैल लगदे ऐं सैल्ले कल्लर दे होंदे बूह्टें पर बैठे दे होंदे ते बड़े शैल होंदे मिट्ठू मिट्ठू लोकें अपने घर बी ते रक्खे दे होंदे तोते तो तोता ते इक बड़ा ही सुन्दर सुन्दर पक्षी ऐ जेह्ड़ा कि मतलव हर घर बिच्च ते हर कुसै दे घर बिच्च पाया जंदा गै और तोता जेह्ड़ा होंदा ना एह् होना चाही दा हर घर दे बिच्च होना चाही दा ठीक ऐ पैह्लैं परानै जमानै च आखदे कि तोता जेह्ड़ा घर दी रखवाली करदा ऐ जिसी अस मिट्ठू बोलने होने डोगरी च ते ओह् ना होना चाही दा तोते कबूतर मीं बड़े शैल लगदे ऐं मेरे मन पसंद आह्ले पक्षी ऐं ठीक ऐ नी तो सोकें बड़े बड़े लोकें अपने घर जेह्ड़े लोग पक्षी पालन दे शोकीन होंदे उनैं रक्खे दे होंदे घर ते बड़े शैल शैल ओह् करदे न उंदा पालन पोशन करदे ते बड़े जरूरी ऐ जियां अस बोलचै कि तुस अगर घर तोता बी रक्खे दा ना ते अगर तुस उस्सी गै कुछ खलांदे पलांदे ते थोहाड़ा बड़ा पुन्न ऐ एह् पुन्न दी गल्ल होंदी कुसै पक्षी गी जेह्ड़े जेह्ड़े बोल नी सकदे बचैरे कक्ख नी करी सकदे घर नी घराट नी जिदां उनें पानी देना दाना देना व एह् बौह्त ई पुन्न दी गल्ल ऐ ठीक ऐ नी ते एह् पलाना पानी पूनी पलाना व बौह्त स्होई होंदा